میم آپ گولا اسٹیشنری سے بول رہی ہیں میم ایکچولی مجھے آپ کے پاس سامان لینا تھا پین وغیرہ ٹیپ وغیرہ تو میم آپ کو مل جائیں گا میم ریٹ کیا ہوں گے اُن کے میم ٹیپ وغیرہ لینی تھی اچھی کوالٹی کی اور پین بھی بلیک میں مل جاتا جیل میں تو صحیح رہتا بس اور یہی شیٹ ویٹ مل جاتی تو جی جی جی اپسرا کوالٹی کی دکھا دیجیے اپسرا کافی بیسٹ رہتی ہے جی اوکے میم لیکن یہ ہے کہ میں یہاں سے کافی دور ہوں تو آپ وہ کر دیں گی ڈلیوری ہوجاتی ہے آپ کے اچھا تو آنا پڑے گا جی جی جی اور بھی کافی سامان ملتا ہوگا جی آ ویسے ریٹ کیا کیا آتا ہے جیسے سیزر وغیرہ سیزر وغیرہ بھی ملتی ہیں اچھا آ باقی پین پین پینسل ریزر شاپنر سب ملتا ہے جی اور شیٹ ویٹ وغیرہ سب ٹھیک ہے نا مطلب سارے کلر مل جائیں گے اچھا اور ٹوئے کار ٹوئے کار بھی مل جائیں گی اچھا ٹھیک ہے تو میم آپ مطلب وہ تو کر نہیں رہی ہیں ڈلیوری ہو جاتی تو زیادہ بہتر رہتا او اچھا نہیں میم لگا کے آپ ڈلیوری کر دوگے تو اِس وجہ سے بولا آپ سے میں نے جی ٹھینکس